हां जी साढ़े ग्रांऽ परमंडल च पैह्लें ते हस्पिटलें दी बड़ी बुरी हालत ही उत्थें बी हस्पिटल बने लोड़चदे पैह्लें इत्थें ना कोई कोई समान होंदा हा कोई ओह् आई जंदा हा पेशैंट ते इत्थें उसी ना कोई डाक्टर मिलदे हे ढंगे दे डाक्टर होंदाे हे ते उत्थें समान नाी होंदा हा उंदे कोल केंई बचैरे इत्थुआं जम्मू ओह करने पौंदे हे रैफर करने पौंदे हे उनें इन्नी मुश्कल अध्दे लोग ते गड्डी बिच्च रस्तेै च गै दम्म तोड़ी ओड़दे हे कुसै ई सप्प लड़ी जंदा हा इत्थै हस्पताल ओह्दी कोई ओह् नी ऐही सुविधा नी ऐही बड़ी मुश्कलैं लोक इत्थुआं अजकल ता इन्ना अड़बांस जमाना इत्थें साढ़े इत्थें एम्स बना करदा जेह्ड़ा सारें लोड़चदा हा अजकल दे जमाने च इयै नेही सुविधा निक्के निक्के हस्पिटलें बिच्च बी हेनी चाही दी ऐ जेह्दे कन्नै लोकेंई कोई औक्खे बेल्लै औक्खै बेल्लै स्हारा बनी सकन निक्के हस्पिटल अजकल दे जमाने च इयै नेहा कम्म जेह्ड़े ग्राएं च होंदा रेहा ओह् नी होना चाही दा हा इत्थें इक बारी मेरा दोस्त बमार होइया उसी लेइयै गे पैह्लें ते पुज्जे बड़ी मुश्कलैं ओह्दे बाद च उत्थें ना कोई ओह् टीका दवाई लब्भै टीका नी लग्गै सरिंज नी लब्भै लाने आह्ली इन्ना मुश्कल होआ फ्ही असें रैफर करना पेआ हर बंदे इत्थआं रैफर करना पौंदा बहुत बड़ी मुश्कल होई जंदी इयां करना ते बड़ा सैप्पा ऐ साढ़े आस्तै एह् हून ते चलो अजकल ते दो रपे च लगी पेआ एम्स लगी पेआ बनन जेह्ड़े प्राईमरी हैल्थ सैंटर हे ओह् बी लगी पे अपडेट होन जेह्दे कन्ने ग्राईं लोकें बी सुविधा मिलदी ऐ सुविधा ते मिलनी गै चाही दी बैसे